सरकार अपना लोन बिज़नेस करने के लिए दे रहे हैं और लॉकडाउन होने से बहुत सा जो बाहर खटता था मज़दूर वो आकर के अपना गाँव में ही बिज़नेस शुरू कर लिए हैं और सरकार लोन देती है और लोन लेकर के दुकान खोल दिया है कोई समोसे बना रहे हैं कोई दाल चावल का खिचड़ी दुकान जिसे कहते हैं वो खोल दिए हैं बहुत सारा दुकान खुल गया है सरकार जो है सरकार से रुपैया लेकर के ये लोग लोन तौर पर और दे रहें सरकार रुपैया और वही रुपैया से बिज़नेस शुरू किए हैं और वही महिना में जो किस्त बँधा है वो किस्त अपना जमा करते हैं और वही से बिज़नेस करके बाल बच्चा को खिला रहे हैं अपने बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाई भी करा रहे हैं और खा पी रहे हैं अच्छे से ऐसे बाहर से तो अच्छा हो गया है काहे कि यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं बाहर जाकर के तीन सौ चार सौ रुपैया मज़दूरी करता था वहाँ घर में भाड़ा लगता था बिजली खर्चा लगता था सारा बात था और ये घर को भी खर्चा मेन्टेन करना पड़ता था एही सबसे छुटकारा पाकर के अब जो है गाँव में ही अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है और अपना बिज़नेस से सरकार उसमें थोड़ा मदद कर दिए जोकि मज़दूर आदमी को लोन दे दिए लोन देकर के सरकार गरीबों के बहुत उत्थान के काम किए हैं नहीं तो ये गरीब आदमी जो है बाहर जाकर के वही खुरपी कुदाल चलाता था कोई ईंटा ढोता था कोई पत्थर ढोता था और यहाँ जो है वो सब काम छूट गया छोड़कर के जो है अपना बिज़नेस में लग गया परिवार के साथ अच्छे से जी रहे हैं नहीं तो होते वो परेशानी में था